हाँ हमने पर्यटकों के साथ भी बातचीत की हम लोग बहुत जगह घूमे जैसे हम पहले भेड़ाघाट गए तो हम वहाँ पर कई पर्यटक मिले तो भेड़ाघाट में धुआँधार भी जहाँ पर बहुत तेजी से झरना बहता है जिससे धुआँ धुआँ भी लगता है हमने वो भी साथ में मिल के और हमने बातचीत भी की उन्होंने थोड़ा अपने शहर के बारे में चीज़ें बताईं हमने अपने शहर के बारे में बताईं फिर हम वहाँ से भेड़ाघाट भी गए घूमने हमने वहाँ पर खाया पिया भेड़ाघाट में सबसे ज़्यादा है पत्थर पे लिखाई वो भी हम लोगों ने करवाई अपने अपने नाम की फिर उसके बाद हम वहाँ से बरगी गए बरगी एक गाँव भी है लेकिन वहाँ पे आगे एक बहुत गहरी और बहुत सुंदर एक नदी है वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है हम लोग ने उसमें भी भाग लिया साथ में घूमे वहाँ की चीज़ें देखी फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे से हम उसके बाद हम लोग खाने पीने भी गए वो सब देखा हम लोगों ने वो सब सारा बहुत सुंदर था वहाँ पे बहुत सारी बोटिंग वगैरह जो हम लोग ने की थी बहुत आगे तक वो लेकर लेकर गए थे हम लोगों को पूरा हम लोगों को बरगी दिखाया पत्थरों के बीच से जो नदी इतनी तेजी तेज बहाव से जो बह रही है वहाँ का पानी इतना साफ था कि नदी के अंदर भी सारी चीज़ें सब कुछ दिख रही थीं तो हम लोग ने अपने स्थान के बारे में सब कुछ बताया और बहुत बातें करी